जय झूलेलाल मां कंहिंजे लाइ महिमान जे लाइ घर में पंद्रहंनि माण्हुनि जो रोटी घुराई हुई कंहिं भागीरथ होटल मां उनजो रिसिप्ट नंबर हुयो ॿ सौ तेरहं नंबर त थोरी देरि खां पोइ कंहिं मुंहिंजे घर में कुझु एमरजैंसी अची वई त मां ऑडर उहो कैंसिल करायो त उन ऑर्डर कैंसिल करण जे बाबति मूंखे उहा पैसा पंहिंजे अकाउंट में ॿ सौ तेरहं नंबर रिफंड जा वापसि मोकिलण जी महिरबानी कंदा